हलो हाँ बोलिए बोल रहे हैं क्या कुछ लेना है आपको लेना हैं ना जी कौनसा चावल चाहिए मेरे पास राईस है भुट्टा भोग है और राइस है बहुत रंग का चावल है बताइए सबसे बेश्ट राईस चावल है वो बनने के बाद बहुत अच्छा रहता है बहुत देर तक टिकता है जी नहीं लक्खीभोग सब रंग का चावल हैं जो आपको अच्छा लगे वो बताइए रईस का एक सौ पाँच रुपए के जी है पंद्रह रुपए के जी बोले हैं आप ना दुकानदार हैं हाँ त हम बेच रहे हैं ना हम खरीद मेरे खरीदना आप आप ना बताते के कितना दाम है जी मेरा खरीदना है हाँ मेरा खरीदना है रईस चावल पाँच के जी कैसे दीजिएगा नहीं उसके बगल वाले दुकान में कम है अस्सी रुपए के जी है आप दीजिएगा कितना में ओ से कम नहीं दीजिएगा दूसरा दुकाने में उसके कम में मिला है वही नहीं लेगा नहीं होता है कम में है दूसरा चावल का दाम बताइए तो लक्खीभोग कैसे है ओ अस्सी रुपए है उसका कम कीजिए थोड़ा ओ उसमें कम नहीं होगा जो सस्ता वाला थोड़ा चावल बताइए जो उससे कम ओ अच्छा सत्तर रुपए लेंगे वो वाला है लक्खीभोग दीजिएगा अच्छा ठीक है तो रखिए